हाँ इन इलाकों के छात्र इस्कूल में दौड़ लगाने में मशगूल हो जाते हैं दौड़ना शरीर के लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है इससे इनका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक रहता है दिमाग भी बहुत तेज़ दौड़ता है और बच्चे स्वस्थ रहकर के अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैंने दौड़ लगाई मेरे शरीर का पसीना निकला और मेरा दिमाग तेज़ दौड़ रहा है इस पर बच्चा और भी आगे एक कदम और बढ़ने कि कोशिश करता है आज मैं एक किलोमीटर दौड़ा हूँ कल मैं दो किलोमीटर दौड़ूँगा इस तरह से छोटे बच्चे अपने आप को दौड़ते दौड़ते बहुत गर्व महसूस करते है